हेलो हेलो हेलो क्या बोलिए मैडम क्या लीजिएगा ओ सोना लेना है सोना में क्या चीज़ है कान नाक मंगलसूत्र सिकड़ी क्या बोले मैडम हेलो सोना का साठ हज़ार रुपये भरी है और चाँदी साढ़े सात सौ से आठ सौ भरी है तो आप क्या पसन्द करना चाहते हैं सोना या चाँदी जो आप कहिएगा वह जी लीजिए दो दो भरी का आपका पड़ जाएगा साठ एक लाख बीस हज़ार जी कम मैडम थोड़ा बहुत तो हो जाएगा लेकिन उसको आकर फिर देखना पड़ेगा देखकर फिर आप जैसा कहिएगा वैसा निकाल देंगे जी हाँ आवाज़ नहीं आ रही है क्या जी बोले क्या मतलब वह कैश में लेना चाहते हैं या कोई कार्ड से कैश में ठीक है ले सकते हैं ठीक है रेट उट कम हो जाएगा आप आ सकते हैं आकर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी जी मार्केट में दुकान हीरालाल चौक देख रहे हैं बस हीरालाल चौक पर ज़स्ट दुर्गा मन्दिर है ना दुर्गा मन्दिर के ज़स्ट सामने है और वहीं पर दीपा ज़्वेलर्स है हाँ उसी में हम बैठते हैं वहाँ आप आइएगा ठीक है आइएगा आकर देख लीजिए